موبائل ایپ پر پاسپورٹ کی درخواست کی حیثیت چیک کرتے ہوئے آہ بہت خوب بہت اچھا درخواست کی حیثیت پروسیسنگ میں دکھا رہی ہے یہ جان کر بہت سکون ملا بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا کہ تجدید کا عمل آن لائن مکمل ہو گیا ہے امید ہے کہ جلد ہی مجھے میرا تجدید شدہ پاسپورٹ مل جائے گا